سیلف ہیلپ گروپ کے بارے میں میں بہت کچھ تو نہیں جانتا البتّہ میرے ایک رفیق سے اس کی بارے میں جاننے کا موقع ملا جس سے میں اس نظریے تک پہنچا کہ یہ گروپ بہت ہی معاون اور مددگار گروپ ہے بالخصوص خواتین کی ملازمت خواتین کو ملازمت فراہم کرنے میں کافی مدد کرتا ہے ان کو خود مختار بنانے میں کافی مدد کرتا ہے رہی بات خواتین کی ملازمت کے حوالے سے اگر میں کہوں تو بے اس کے بےشمار مواقع ہیں اگر کوئی خاتون ملازمت کرنا چاہے تو اس کے بےشمار مواقع ہیں مثلاً گھر کے اندر کوئی شاپ اوپن کر کے کوئی شاپ کھول کر کے وہ ٹریڈنگ کر سکتی ہیں اسی طریقے سے آن لائن شاپنگ اور آن لائن تجارت کا ذریعہ اختیار کر سکتی ہیں جس سے وہ خود مختار بن سکتی ہے اپنی ملازمت اختیار کر سکتی ہیں اسی طریقے سے آج کل لوگو لوگ اپنے بچوں کو آن لائن پڑھانے کی طرف بہت آمادہ ہو رہے ہیں چنانچہ عورتیں اگر پڑھی لکھے ہیں اگر وہ خاتون پڑھی لکھی ہے تو آن لائن ٹیچنگ کا ذریعہ اختیار کر سکتی ہے اس میں ملازمت کر سکتی ہے بہت سے آن لائن ادارے ہیں جو اپنے ادارے میں خاتون معلمات کو رکھتی ہے رکھتے ہیں جس سے وہ تعلیم کے فرائض ان سے لیتے ہیں تو اس میں رہ کر کے بھی اپنی ملازمت اختیار کر سکتی ہیں